ہاں ڈسٹ بین کی ایک پازیٹیو ایکسپیرئنس یہ ہے کہ ڈسٹ بین کا یوز کرنے سے جیسے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ڈسٹ بین کی وجہ سے ہم جیسے کوئی بھی ہم لوگ کے کچن میں سب سے ضروری ہے ڈسٹ بین رکھنا لان میں بھی رکھ سکتے ہیں ہم ہر جگہ رکھ سکتے ہیں ہم ایک روم میں بھی رکھنا چاہیے ڈسٹ بین کو کی وجہ سے کوئی بھی کوڑا ہے کچرا ہے کوئی بھی ادھر ادھر نہیں رہتا جس کی وجہ سے ہمارا گھر صاف لگتا ہے ستھرا لگتا ہے کوئی آتا ہے تو ہمیں بھی اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے گھر صاف ستھرا ہے اگر ہم ڈسٹ بین کا یوز نہیں کرتے ہیں تو سب چیزیں ادھر ادھر بکھری رہتی ہیں جس سے گھر بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کچن میں اس کا یوز کرتے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب جو کھانا کھانا کھاتے ہیں لیکن وہ اپنا کھانا اس میں جھوٹا چھوڑ دیتے ہیں اور اگر ہم ایسے ہی اس کو پلیٹ میں یا کسی برتن میں اس کو رکھے رہیں گے تو اس پہ مکھیاں آئیں گی مچھر آئیں گے جس کی اور اس پر بیٹھیں گے اور وہ اپنا جو بھی بیماری ہے جو بھی چیز ہے اس پہ چھوڑیں گے اور پھر اس وجہ سے پورے گھر کے لوگ بیماری سے گرست ہو جائیں گے بیماریاں سب کو پھیل جائیں گی جس کی وجہ سے ہم بیمار پڑ سکتے ہیں تو اس کا ایک اچھا یوز یہ ہے کہ ہمیں ڈسٹ بین اس لیے یوز کرنی چاہیے تاکہ ہم بیماریوں سے بچے رہیں اور ہمارا گھر صاف ستھرا لگے اس لیے اور ہمیں ڈسٹ بین کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے ڈسٹ بین کی وجہ سے ہم بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں تھینک یو